हम बिहारके सहरसा जिला सऽ छी हम जे सहरसा सदर अस्पताल देखने छी आओर हम जे ओहिठाम गेल छी हम वएह देखलियै हँ जे स्वक्षता पहिने जे नहिओ रहै लेकिन तऽ आब तऽ कोविडके बाद बहुते सुधार भेल छै स्वक्षतामे कम नहि कहि सकै छी लेकिन ई देखै छी ओहिठमा जे ओहिठमा गेलाके बाद अगर पढ़ल लिखल लोक छथिन तऽ हुनका स्वास्थ्य सेवा भेट जाइ छै ओ अपन अपना हिसाबसँओकरा कऽ लै छथिन जेना जे होइ छै हुनका जे बहुत सुविधा होइ छै लेकिन एकटा चीज देखै लए हमरा भेटैए जे ओहिठाम अगर किओ गरीब अनपढ़ फैमिली छै कमजोर वर्गके छै जे बाजि नहि सकै छथिन लड़ि नहि सकै छथिन तऽ हुनका कनि दिक्कत भऽ जाइ छै आ दोसर कनि इहो छै जे आब कमजोर वर्गके लोक केओ जाइ छै तऽ आब बाहरसँ ई टेस्ट कराबु बाहरसँ ओ टेस्ट कराबु इहो समस्या रहै छै कनि दवाइओ सभके समस्या रहै छै जे बेसीसँ बेसी दवाइ हुनका बाहरसँ खरीदए पड़ै छै सभ समस्याके समाधान जे छै से होना चाही बाँकि लम्बा कतार तऽ भए सकै छै जहन हम जेबै एहन जगह पर तऽ ओहिठाम ठमा तऽ कनि कतार तऽ रहबे करतै एतबा जे इहो नइहि छै जे आब अहाँ बेसी बुजुर्ग छियै तऽ अहाँ आगाँ भए जाउ आओर जे नहि बुझै छथिन तऽ ओ पाछाँ भए जैथिन हुनका सभमे ई बहुत छै तऽ एहनो नहि छै लेकिन स्वास्थ्य सुविधामे ई तऽ होना चाही जे बेसी सँ बेसी चीज जे छै से सरकारके तरफसँ भए जाइ कियातऽ हर तरहकेँ आर्थिक वर्गके लोक छै जे बाहरसे सभ किछु नहि कए सकैया आ एहिमे होइ छै कि बिमारी वर्ग जे छै या सामान्य वर्गके लोक जे छै तऽ स्वास्थ्य सुविधा नहि लए पाबै छथिन आ बेसी सँ बेसी जे छै से हानि होइ छै आ ओ बहुत बेसी जे छै से खर्चो नहि कराबै छथिन बाहरमे